प्लास्टिक डब्बाके जेना छै एकटा खराबी जेना होइत छै जे प्लास्टिकके डब्बा जल्दी खराब भऽ जाइत छै जेनाकि ओहिमे तेले रखलियै तेल यूज केलियै आ ओकरा जेना जड़ल तेल भेलै ओहिमे रखलियै तऽ ओ जल्दी ओकरा खराब कऽ दैत छै गादि जकाँ भऽ जाइत छै जेना प्लास्टिकके डब्बा भेलै कोनो समान उतारलहुँ हाथसँ खसि पड़लै छूटि गेलै ओ खसि पड़ैत छै ओकर ढक्कन जे बेसी टाइटसँ नहि लागल प्लास्टिकके डब्बा जेना होइत छै जे की कहैत छै मूस ओकरा ज्यादातर काटि देलक ईसभ प्लास्टिक डब्बाके कनि विशेष खराबी छै आ विशेषतर रहल ओहिमे सामान जल्दी खराब भऽ जाइत छै जेना नूने भेल तऽ नूनेमे कनि पनिआ गेलै स्टील डब्बा सभमे से नहि होइत छै आ प्लास्टिक डब्बामे छै जे नून कनि पनिआ जाइत छै ओ साफ सुथड़ा कनि नहि रहल ढक्कन कखनहु खूजल कखनहु बन्द भेल तऽ सेसभ भऽ जाइत छै आ मूस काटयके तऽ ततेक वृद्वि छै मूसके घरमे जे ओ तऽ काटिए टा दैत छै